ہیلو کیا آپ ٹیکسی سروس سے بات کر رہے ہیں مجھے آپ مجھے آپ کے یہاں سے ٹیکسی یا آٹو بک کرانی ہیں کیا آپ کے یہاں کوئی آٹو آٹو وغیرہ مل سکتا ہے اس ٹائم کیونکہ اتنی رات ہو چکی ہے اور میری جو فلائٹ ہے وہ ڈیڑھ بجے کی ہے اور لگ بھگ میرے پاس آدھا گھنٹہ بس بچا ہوا ہے تو کیا آپ مجھے اسٹیشن تک چھوڑ چھوڑ دو گے میری میری فلائٹ ہے ڈیڑھ بجے کی ہے اور جلدی سے جلدی مجھے کوئی آٹو وغیرہ بھی نہیں مل رہے ہیں آپ کے آپ اگر کوئی آٹو کی سروس مجھے پرووائڈ کر سکتے ہیں تو کروا دیجیے رہی بات اماؤنٹ کی یا تو اماؤنٹ آپ مجھ سے زیادہ ہی لے لینا پر کروا دیجیے کیسے بھی کیونکہ میں بہت پریشان ہوں میری ممی کی طبیعت بہت خراب ہے تو مجھے بہار جانا بہت ضروری ہے اور اسٹیشن پہ اگر میں ٹائم پہ نہیں پہنچی تو میری ٹرین مس ہو جائے گی